जोधपुर ज़िले में बहुत सारी सामुदायिक संगठन हैं जो लोगों के लिए परोपकार के लिए काम करते दूसरों की भलाई का काम करते हैं वे जो काम करते हैं वो एक ही बहुत सराहनीय है क्योंकि कोई भी इंसान एक दूसरे इंसान की मदद नहीं करता है चाहे वह पैसे से हो चाहे धन से हो चाहे दवाइयों से हो चाहे उसके रहने खाने पीने से हो कोई भी किसी की मदद नहीं करता है पर जो सामुदायिक सब स्थानीय परोपकारी समुदाय संगठन हैं जैसे लेट इन्द्र धनु इंद्र सिंह राज पुरोहित शिक्षा सेवा ट्रस्ट ये लोगों को खाना पीना रहना और उनके बेहतर शिक्षा के लिए काम करती है जिससे यहाँ के लोग उन चीज़ों का फ़ायदा उठा सकते हैं और जो लोग बेघर है उनको रहने की सुविधा प्रदान करता है जिससे जो लोग बेघर हो गए हैं उनको घर मिल सके और जो लोग दो वक़्त का खाना नहीं खा सकते कुछ अपाहिज बच्चों को जो बच्चे काम नहीं कर सकते हैं उनको अच्छी तरीके से रखना करना वृद्धा आश्रम बनाना वृद्ध लोगों की सेवा करना यह सारी परोपकारी समुदाय संगठन का काम है आज कल बेघरों की संख्या बहुत बढ़ गई है और लोग लोगों क्योंकि लोग बहुत लोगों के पास समय नहीं है और परिवार में बेघरों की संख्या बढ़ गई है क्योंकि लोग अपने बेघर इसलिए हो गए हैं क्योंकि सब कोई चाहता है कि अपनी तरीके से जिंदगी जीना चाहता है इसी वजह से ये चीज़ें देखने को बहुत ज़्यादा मिलती हैं